असां पंहिंजे मुहले खे साफ़ रखण लाइ त ॾाढो कुझु कंदा आहियूं औरि असांजी कोशिश ईअं ई रहंदी आहे की असांजो मुहलो जेको आहे उहो पूरो साफ़ सुथिरो हुजे ताकी असांजे मुहले में अगरि सफ़ाई बि हूंदी त असांजे मुहले में बीमारियूं बि ॾाढियूं घटि फैलजंदियूं औरि अगरि असां पंहिंजे मुहले में औरि घरनि में बि अगरि सफ़ाई रखंदासीं त असांजी ई सिहत जेकी आहे असांजो जेको स्वस्थ आहे उहो ॾाढो सुठो ठहियलु पियो हूंदो औरि किचरो जिते हूंदो आहे अधिकतर हुते ई उहे कीड़ा मकोड़ा मछर मखियूं इहे सभ थींदियूं आहिनि त उन्हनि सां बि बीमारियूं ॾाढियूं फैलिजंदियूं आहिनि मुहले में असांजे जीअं किचरो हूंदो आहे त पर असांजे मुहले में अहिड़ो कुझु कोने को असांजे मुहलो में अगरि असां सफ़ाईअ जी ॻाल्हि कयूं त उहे ॾाढी सुठी तरीक़े सां रहंदी आहे और असांजे घर जे आसपास बि ॾाढी सुठे सां सफ़ाई रवंदी आहे असां पंहिंजे घर जो जेको किचरो हूंदो आहे उहो किचरा गाॾी रोज़ु सुबुह जेकी ईंदी आहे उन में पंहिंजो किचरो सॼो घर जो विझी रखंदा आहियूं ईअं ॾाढी सुठी ॻाल्हि आहे ईअं सरकार जी ॾाढी सुठी कोशिश आहे की उन्हनि इहो किचरा गाॾी चालू कई आहे स्वच्छता अभियान जेको चालू कयो आहे उन सां इन देश में ॾाढो फ़र्क पियो आहे